जय झूलेलाल तव्हां सभई भाउर भेनरुनि सां हिकु किसो शेयर करण थी चाहियां पंद्रहं ॾींहं पहिरियों मां मीशो वेबसाइट में हिकु कोड सेट ॾिठो उहो मूंखे ॾाढो वणियो मां इन खां पहिरियों कॾहिं ऑनलाइन शॉपिंग कई न हुई पर हूअ पीस मूंखे एॾो वणी वियो बसि मां चयो हाणे मूंखे ईअ शइ घुराइणो ई आहे पोइ फटाफट मां ऑडर ॾिनो थोड़नि ॾींहनि खां पोइ हूअ पीस घर अची वियो कैश ऑन डिलीवरी लिखायो हुयो मां हुनखे पैसा ॾिना पोइ थोरा ॾींहं पहिरियों मुंहिंजे भाइटे जो बडे हुयो त मां उहा ई कोड सेट पाए वई हुयमि मुंहिंजे पेकनि में पोइ सभु मूंखे उते पुछनि पया दीदी इयो कोड सेट किथा घुरायो अथव घणे वरितव कीअं ऑडर ॾिनव मतिलब एॾो सभु पुछनि पिया इन्हनि सभिनी खे एॾो उहो पीस वणे पियो त मूंखे लॻे पियो मां सही ऑडर ॾिनो आहे उअ वरी उननि मूंखा वरी उहा पुछऊं किथा घुरायो अथव मां उन्हनि खे सॼो ॿुधायो घणे आहे हूअ बि ॿुधायो त उननि बि हूअ ई पीस घुरायो वरी ॿिए ॾींहं ते मुहिंजी ॾेरानीअ खे उन जे मामे जे पुटु ई शादीअ में वञिणो हुयो त असां ॿिनी जी माप हिकु जहिड़ी आहे त हुन बि चई बि दीदी मूंखे हीअ पीस ॾेयो मूंखे ॾाढो वणे थो त मां अॼु पाए वञां वरी उहा बि पाए वई उन जे पेकनि में पोइ उहो बि उते सभिनि जा पेका पुछन्स पिया इने मामा पुछन्स पिया इए ड्रेस किथा वठी तई इए कोड सेट किथा वरितो अथई उन चईन्स मुंहिंजे ॾेरानीअ जो आहे हुन हीअं घुराई हेतिरा पैसा लॻा पोइ उन्हनि बि उता मीशो मां हूअ ऑडर ॾिनो